आङो धोरोमारि बिजाबफोरखौ फरायफेराखौ धोरोमनि ओंथिआनो जाहैदों सुबुंफोरनि गेजेराव मोनसे फोथायनाय जेरै जोंनि बर' फोरावबो दङ' बाथौ ओरै ख्रिस्टियान बायदि बायदि रोखोमनि धोरोम दङ' आमफ्राय गुबुननि धोरोमखौबो नेगलेक्ट खालामलायनो नाङा